ہیلو السّلام علیکم میم میں صوفیہ بات کر رہی ہوں آپ کے کالج کی اسٹوڈنٹ ہوں میم میرا ایک ایشو ہے جو مجھے آپ سولو کروانا ہے آپ سے اِسی سلسلے میں بات کرنی ہے مجھے میم ایکچولی ایشو یہ ہے کہ میرے فادر یہاں پر پوسٹ آفس میں تھے لیکن اب اُن کا ٹرانسفر ہو گیا ہے تو وہ بلرام پور مطلب اُن کا ٹرانسفر ہُوا ہے تو ہم سبھی لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے ہیں تو جس کی وجہ سے مجھے اپنا ٹرانسفر سرٹیفکیٹ چاہیے اُسی سلسلے میں مجھے آپ سے بات کرنی تھی

جی

میم دو دِن یہ تو ٹھیک ہے کہ آپ نے بتایا لیکن دو دِن تو کافی زیادہ ہو جائیں گے آپ پلیز اگر جلدی ہو جائے کیوں کہ مجھے کل ہی تک کل صُبح تک چاہیے وہ پلیز میم آپ مطلب اتنا کر دیجیے ٹھیک ہے

اچھا اوکے میم جی جی جی جی جی میم جی جی جی تھینک یو میم میم آپ کا بہت شُکریہ کہ آپ نے میری مطلب پرابلمس کو سمجھا اور اِس کو سولو کر دیا جلدی سے تو تھینک یو سو مچ اللہ حافظ میم اوکے اللہ حافظ